میں نے اپنی زندگی میں عاطف اسلم کو سنا ہے جن کی آواز بہت زیادہ خوبصورت بہت زیادہ پیاری اور دل کو سکون دینے والی ہے ایک بار میں نے ان کا فنکشن بھی اٹینڈ کیا تھا لائیو فنکشن تھا جو میں نے اٹینڈ کیا تھا کافی زیادہ بھیڑ تھی بہت سے لوگ تھے جو ان کو سننے کے لیے آئے تھے اور اب میری پسند بدل چکی ہے جیسا کہ آج کل کے جو لوگ ہیں وہ ارجیت سنگھ کو زیادہ وقت سننا پسند کرتے ہیں تو ان کی آواز میں بھی ایک زیادہ ہی ملوڈیس آواز ہے کافی زیادہ دور دور تک لوگ پسند کرتے ہیں اور میں بھی انہیں پسند کرتا ہوں ان کی آواز کو ان کے گانوں کو ان کی دھن کو ان کی راگ کو تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ عاطف اسلم کے مقابلے میں ارجیت سنگھ زیادہ بیسٹ ہیں اور میں انہیں کو اپنا بیسٹ سنگر مانتا ہوں